آپ میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی ہوم ڈلیوری ہو سکتی ہے مجھے فش چاہیے فش ہاں تو مجھے بکرا چاہیے مچھلی اور بھینس کا گوشت مجھے شام تک چاہیے اچھا آپ کی ہوم ڈلیوری کے کوئی چارجز وغیرہ یا فری ہوم ڈلیوری ہے اچھا جی جی تو آپ جی تو آپ شام میں چار بجے تک بھجوا دیجیے گا جی نہیں مجھے نارمل گوشت چاہیے نہ زیادہ ہڈی اور نہ زیادہ ویسا نارمل چاہیے جی

جی میں آپ کو واٹس اپ کر دیتی ہوں ایڈریس اور یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کتنا چاہیے واٹس اپ کر کے جی تو مجھے شام کو چار بجے تک چاہیے جی ٹھیک ہے

جی میں ابھی کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اوکے اوکے